तव्हांजे बिल्डिंग में गणपती कीअं मल्हायो वेंदो आहे असांजे बिल्डिंग में जंहिं टाइम खां वठी गणपती ईंदा आहिनि उन ॾींहं खां वठी असांजे बिल्डिंग में मौज लॻी पई हूंदी आहे जीअं त सुबुह शाम ॿ दफ़ा असीं आरती कंदा आहियूं उन हिसाब सां हुन आरतीअ टाइम ते असांजे बिल्डिंग मां हर कोई माण्हू पंहिंजे घर मां कुझु न कुझु परसादु ठाहे करे ऐं उहे आरती थियण खां पोइ उहो विरहाईंदा आहियूं हीउ चार पंज ॾींहनि खां पोइ पंजें ॾींहुं असां उन टाइम ते असांजे चालीहे जो व्रितु बि हूंदो आहे पंजें ॾींहुं असां पंहिंजे बिल्डिंग में बहिराणो साहिब बि रख कढाईंदा आहियूं उन खां पोइ छहें ॾींहुं असां नियाणियुनि खे बि खाराईंदा आहियूं उन खां पोइ सतें ॾींहुं सतनारायण जी कथा करे उन खां पोइ शाम जो असां विसर्जन असां पंहिंजे बिल्डिंग में कंदा आहियूं बिल्डिंग में हिन जे करे कंदा आहियूं छाकाणि त असां जेको गणपती आणींदा आहियूं उहो इको फ्रेंडली हूंदो आहे हिन करे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न पवंदी आहे असां पंहिंजे बिल्डिंग में ई उन्हनि जो विसर्जन कंदा आहियूं